जेन'बा मानि जोङो बैसागनि बोसोर गोदान एक थारिगआव ओहो संख्रानथि आव संख्रान्थिआव जोङो बावखुंग्रि हाजोखौ गाखो हैयो बेव अनेग गोजान गोजान जायगानि बा गोजान गोजान जिल्लानि मानसिफोरा बे संख्रान्थिआव दावबाय फैयो मानो जेन'बा दावबाय फैयो आरो ना दावबाय फैनायाव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेहाय गाव जेरै मानि गावबा गाव आरो ना गावबा गाव गोसोनि सान्नाय जेन'बा बेव गाखो फैयोब्ला आं बे बोसोराव आं माबायदि गोजोननाय मोनो बा आं माबायदि साक्सेस जायो साक्सेस जायो होननानै बे बोसोर जोबनाय संख्रान्थिआव बिसोरो बयबो दावबायफैयो आरो माने बावखुंग्रि हाजोखौ अनेख गोजान गोजाननि जायगानि मानसिफोरानो जेन'बा बेरायनो फैयो बा गोसो सान्थि जानायनि जेन'बा मोजां मोननायनि सेंग्रा सिख्लाया होनो गोसो जेन'बा जेखौ सानदों बेनो जाफुङो बिदि होनो आरो आरोबाव अनेख खेलाबो थायो सौलायनाय ओरै खारनाय बारनाय बेफोरनिबो फांसननिबो बेबायदि अनेख गिदिर बावखुंग्रिआव जेन'बा खुलुमनो जेन'बा मन्दिराव हाजो गोजौआव मन्दिर दङ दा बेयाव बिसिम गाखो लांनो हाजोखौ गाखो लांनानै मन्दिर सिम थांनानै फैफिननो बेयाव जेन'बा बिसोरो जाफुंसार जायो होननानै गाखो हैयो आरो